आज की परिस्थिति में विज्ञापन और अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए हम सामाजिक मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं सामाजिक मीडिया का प्रयोग करके हम अपने विज्ञापन को देश दुनिया तक पहुँचा सकते हैं सामाजिक मीडिया के सहायता से हम अपने विज्ञापन को रचनात्मक और प्रभावशाली भी बना सकते हैं सामाजिक मीडिया के कुछ उदाहरण हैं जैसे इंस्टाग्राम फ़ेसबुक यूट्यूब आदि अगर मैं बात करूँ किसी एक रचनात्मक और प्रभावशाली विज्ञापन की तो वो है अमूल दूध का विज्ञापन जैसा कि हम देखते हैं कि अमूल दूध का का विज्ञापन हर बार कुछ रचनात्मक और प्रभावशाली रूप में हमारे सामने प्रकट होता है यही करण है कि आज भारत में अमूल दूध हर क्षेत्र में अधिक उत्पादन कर रहा है यही कुछ कारण है जो मुझे इस विषय पर पता है धन्यवाद